हमरा फोटोग्राफीमे काफी रूचि यऽ तऽ फोटो घिचला कऽ बाद काफी सारा मिस्टेक भऽ जाइत छै कभी कभार लाइट कम रहल या फेर साइज नहि घिचायल तऽ हर फोटोके ने मतलब अधिकतर फोटो कऽ एडिट करबाक यानि कि फोटोके बाद कऽ जे प्रोसेस होइत छै अहाँकेँ ओ करबाक बहुत जरूरी रहैत छै हर फोटोग्राफरके लेल तेनाहि हमरो ई बहुत जरूरी रहैया किएक तऽ अपन गलती कऽ छुपाबैके लेल अहाँकेँ एडिट करैये पड़ैत छै ताकि जखन लोग देखै फोटो कऽ अहाँ तऽ बुझि रहल छी कि मिस्टेक केलियै लेकिन जखन लोग देखै तऽ ओकरा मिस्टेक ओ नहि पकड़ि पाबै ओहिके लेल अहाँकेँ एडिट करबाक काफी जरूरी रहैत छै तऽ हम जे छै अधिकतर अहाँकऽ से एडोबिलाइट्रोम एडोबी फोटो शॉप ई अहाँकऽ यूज अधिकतर करैत छी जेकि बहुत ही बढ़िआँ सॉफ्टवेयर छै आओर हम तऽ फोटोग्राफर जे फोटोग्राफरी करैत छी मतलब काफी फ्री टाइममे अधिकतर करैत रहैत छी तऽ हमरा काफी जानकारी यऽ फोटो शॉपके बारेमे लाइट्रोमके बारेमे तऽ बढ़िआँ छै जेकर गलती अहाँकऽ मतलब काफी किछु सु आओर आइ कल्हि तऽ ए आइ वगैरह आबि गेलै हँ तऽ कोनो एहि फोटो क्लिक करियौ ओकरा एहन कऽ दय छै कि अहाँ तऽ विश्वासे नहि करबै कि जा ई फोटो हम क्लिक कयने रहियै तऽ आओर काफी इम्प्रूव भऽ गेलै हँ ए आइ अयलासँ तऽ हमरा काफी मदद कऽ करैया फोटोग्राफीमे ए एडोबी फोटो शॉप आओर एड एडोबी लाइट्रोम